तुमच्या मते नितळसाणीचें कितें म्हत्व आसा म्हाका तरी अशें दिसता प्रत्येक मनश्याक न्ही नितळसाण ही स्वताक तेंका स्वता जाय जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका तरी न्ही ल्हान ल्हानपणा पासूनच न्ही नितळसाणीची इतली आवड कशी म्हणजे घरांत ल्हानपणा पासून कशें सगळें नीट नेटके म्हणजे प्रत्येक वस्तु जाग्यार दवरपाची किंवां खंयुच म्हाका अशें खंय कचरा बी असो गोळा जालो जल्यार म्हाका अजिबात ते खप नासलें म्हणजे हांव रोखडेंच म्हाका अशें घाण दिसल्यार पुरो हांव तें स्वच्छ करपाक लागताले म्हण आता तर कितें जालां आमी अशें दिसता कि प्रत्येक मनीस मनीस कितें म्हणटा कि दुसऱ्याची जबाबदारी कितें करप म्हटल्यार पण तशें ना प्रत्येकान कशें घरांत आतां घर आसा जाल्यार प्रत्येकान थोडी थोडी जबाबदारी उचलून घर पयली आपूण आपलें स्वच्छ दवरपाचें परत सरांवडींग जी एरिया आसा ती सुद्दां स्वच्छ दवरपाक जाय तशेंच आता जर तुमच्या बाजून एक समोरच्यान रस्तो बी वता थंय गटार जर आसा तें तें सुद्दां आमी कितें कितें पडले बी जल्यार ते आपूण स्वता क्लीन करून घेवपाक जाय थोडे थोडे दिसांनी कितें जाता समजा गांवांत आसा जाल्यार पंचायत आसात पूण कशी प्रत्येक जर अशें जर प्रत्येकान जर अशी थोडीशी जबाबदारी उचलत न्ही जाल्यार मागीर तेंचें काम जाल्यार कमी जाता आनी कितें आता पळय फुडें पावस बी सुरू जावचो आसा मागीर उदक बी खंय सांचता किंवां झाडा वाडील्लीं आसा मागीर हे जळारी खूब जातात तेन्ना कशें आसा तेन्ना आमी पंचायतीक किंवां फुडें अशें पळोवन हेल्थाक बी कळोवन ते पॅस्टिसायड बी करून घेवपाक जाता पूण प्रत्येक नागरिकाचें एक कर्तव्य आसा की हे नितळसाण दवरपाची आपले सरांवडिंग जी एरिया आसा घर आनी आनी अशें करूनच आमचो गांव आनी हें शहर आनी आता गोवा सारको आसा तो फूल प्रांत अशें निवळ नितळ उरूंक शकता म्हण म्हाका तरी दिसता कशें की आतां हे भुरगें जल्माक आयलें न्ही तेंकां सुरवातीच्यानुच न्ही हे नितळसाणीचें महत्व समजून दिवपाक जाय की आतां अशें म्हणजे शिस्त बी म्हळ्यार कितेंय कचरो असो उडोवन दिलो जाल्यार बाबा ते डस्टबीन आसा तेतुंतूच उडोवपाक जाय अशें अशें निवळसाण दवरली न्ही नितळसाण की मागीर आपले आरोग्यय बी बरें उरता तेका लागून म्हाका तर नितळसाण खूब खूबच आवड आसा आनी त्या पासून हे सुंदर बी दिसता स्वच्छ जर दवरत न्ही सगळें आपली एरिया आनी जाल्यार खूब बरें दिसता